मोसानाया देहानि थाखायबो मोजां आरो सासे मोजां मोसानो गोरों जायोब्ला सासे दान्स मासथारबो जानो हायो मोसानायजोंबो मानसिया बुहुथ साखसेस जानो हायो मोसानाय जों मानसिया सासे मोजां मानसिबो जाहैनो हायो फोरोंगिरि जानानै सासे गावनि आथिङाव गसंथानोबो हायो